इंडियन मीडिया दी हालत ते बोह्त गै खराब ऐ क्योंकि ओह् फजूल दे मुद्दे चुक्की लैंदे न रोज ते बकवास करदे रौंह्दे न जेह्ड़ा मर्जी तुस दिक्खी लैओ न्यूज चैनल चाहे जी टी वी होवै चाहे ए बी पी न्यूज इंडिया टी वी रिपब्लिक टी वी सारे गै न्यूज चैनल जेह्ड़े न ओह् कोई कम्म दी गल्ल निं करदे ते ना सरकार कोला कोई सोआल पुच्छदे न ते जेह्ड़े ओपोजिशन कोला बी सोआल पुच्छदे न ओह् बेवकूफी आह्ले होंदे न उ'नें गी देश दी कोई चिंता निं ऐ अपनी टी आर पी आस्तै लग्गे दे न ते जेह्ड़े अखबार मीं पता न ओह् नवभारत टाईम्स टाईम्स आफ इंडिया दैनिक जागरण अमर उजाला स्टेट टाईम्स कश्मीर टाईम्स ते जेह्ड़े न्यूज चैनल न ओह् में पैह्लें गै दस्सी दित्ते ए बी पी न्यूज रिपब्लिक टी वी ऐन्न डी टी वी जी टी वी न्यूज ट्वैंटी फोर एह् सारे न